हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मनोरंजन गतिविधियाँ उपलब्ध हैं जैसे हम अपने क्षेत्र में एवं हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग बच्चे कबड्डी खेलना पसंद करते हैं हमारे यहाँ के मैदान में बच्चे प्रातः कालीन सुबह में एवं संध्या के समय शाम को कबड्डी अत्यधिक खेलते हैं हमारे यहाँ ऐसे अन्य कई सारे खेल तो खेले जाते हैं जैसे कि बैडमिंटन क्रिकेट फ़ुटबोल परंतु हमारे यहाँ बच्चों का सबसे पसंदीदा एवं प्रिय खेल कहे तो कबड्डी ही है हमारे क्षेत्र में और मनोरंजन के लिए बड़े बुजुर्ग लोग मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ कीर्तन एवं भगवान का गायन भी करते रहते हैं इनसे भी उनके मन को शांति एवं बुजुर्ग लोगों ओ को मनोरंजन प्राप्त होता है हमारे यहाँ लोग मनोरंजन के लिए ऐसे खेल पूजा कीर्तन एवं शाम के समय महिला अपने घर से निकाल कर के घूमने जाया करती हैं हमारे यहाँ पास में ही एक अच्छा सा घूमने लायक पार्क मौजूद है जहाँ पर महिलाएं एवं बच्चे शाम के समय और सुबह जाया करते हैं इस जगह पर जाने से उनके मन को मनोरंजन प्राप्त होता है एवं उनका मन भी अच्छा रहता है